जी भैया आप कौन से होटल से बात कर रहे हैं भैया रूम मिल जाएगा क्या एक भैया दो लोग हैं एक मेरा फ्रेंड है और एक मैं हूँ नहीं नहीं मैं मैं डेल्ली से आया हूँ ज़रा में जलपुर यहाँ पर मे को रुकना है आज रात तक के लिए तो भैया फैसिलिटीज़ बत बता दीजिए आप क्या क्या हैं

हाँ हाँ हाँ और भैया रूम कन्डिशन जी जी जी जी जी जी हाँ हाँ जी भैया और क्या खाने आने में क्या है आपके वहाँ मेन्यू में नहीं भैया नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए वेज में वेज में अपना कैसा अपना देसी प्लैटर मिलेगा क्या अपना अपना पराठे पराठा हो गया आपको ऐसी ऐसी वेज सब्ज़ी हो गई जी भैया और भी अपनी होटल से लोकेशन बताइएगा आप ये लोकेशन बताइएगा अपने होटल की हाँ हाँ हाँ ठीक है

और जी भैया और सब हाइजीन आइजीन मैन्टेन रहति है ना वहाँ का मतलब समझ गए आप येस हाँ भैया दो ही लोग है हम लोग एक मेरा फ्रेंड है मेल है आप टेंशन मत लीजिए एक मेल है और एक मैं हूँ

हाँ हाँ आधार कार्ड कार्ड सब लगता है हाँ आप रेट रेट बता दीजिए लग्जरी का और नॉन लग्जरी वन थाउजन जी भैया भैया अगर लग्जरी में आप टू थाउजेन कर देंगे तो आई विल बुक लग्जरी वाला वो फ़िक्स्ड रेट है क्या आपने अच्छा ऐसा है चलिए ठीक है आप लग्जरी वाला बुक कर दीजिए मैं आ रहा हूँ थ्री पी एम आऊँगा आपके यहाँ जी जी जी भैया वेलकम